ठीके छै अपन बताउ ओ दोकान केना चलय छै सामानसँ तऽ पूरे गिरा लेल छियै बिकय छै आबय छै पसन्द करय छै तऽ कहय छै की ई एतना मँहगे कहय छहऽ ई कहय छहऽ पसन्द नहि करय छै इएह सब बात है छै हँ आबय छै गाँहक सब देख लै छै पसन्द भी करि लै छै घुमि कऽ चलि जाइ छै तब केना हेतय पैसा तऽ कए हँ तऽ कए बेर फँसि गेलय ढेरी ओ सामान कि सब यहाँ रखने छियै ओ मनिहाराके हमरो लग छै लेकिन गाँहक पसन्द नहि करि रहल छै चुड़ी अलता पाउडर टिकुली इएह सब छै हँ तऽ आब ओइमे लेट सेट गाहक पसन्द पसन्द हेतय एतऽ हेतय घुमय हँ हँ जे हुवए मनिहरे सामान जादा भए गेल छै ओ ओ तभे ने अपना जे भरि दिन दोकानपर बैठ कऽ समय देतय तऽ फेर ओकरो मजदूरी ने चाही अहाँके दोकानमे कि सब यऽ ठीके छै तब राखय ठीक छै राखय छियै तब मिलबय